आबाद आरो न' उनथिंनि हादाबाव मेरला रोखोमफोरनि दावफोर दङ जेरै हांसो लखेल दाव ब्रयलार दाव ओमफ्राय फारौ आर मेरला दावफोर दंबावो आरोखि ओमफ्राय जोंनि न'आवथ' मेरला रोखोमनि दावफोर दङ हांसो दङ जोंना ओमफ्राय लखेल दावबो दङ ओमफ्राय ब्रयलारबो दङ आरो ओमफ्राय फारौबो दङ ओमफ्राय जोङो जोंनियावहाय मानि बेखौनो फाननानै फालांगिबो खालामो आरो जोंहा जेरै हांसो हांसोखौ फानो ओमफ्राय हांसोनि बिदैखौबो फानो आरो हांसोनि बिदैनि दामा एसे मानि लखेल दावनि बिदैनिफ्राय बांसिन आरोखि ओमफ्राय दाव ब्रयलारखौबो सिथारनानै फानो ओमफ्राय बेजोंनो फालांगि खालामो आरो ओमफ्राय फारौ फारौफोरखौबोथ' सोर जेनोबा सोरनाबा सोरनाबा फुजा बोसोर गोदानाव जे फुजा होयोना बेफोरावहाय फुजायावहाय सोरबा सोरबा फारौ हायोना बे टाइमावबो फारौखौ फानबा मेरला फालांगि खालामनो हायो आरो मेरला रां आरजिनो हायो ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बेफोरखौ दावफोरखौ फाननानैनो फालांगि खालामो दाव बिदैखौबो फानो ओमफ्राय दावखौबो फानो आरो बिदिनो लखेल दाव दं ब्रयलार बेफोरखौबो मासे मासेबो फानो ओमफ्राय एखनबा गोदानानैबो फानो ओमफ्राय हांसोफोरखौबो ओमफ्राय फारौखौबो आरोखि